हा मां आं गमलनि में बागवानी ऐं वर्टीवल बागवानी जी कोशिश कई आहे हालांकि गमलनि ऐं वर्तिका बागवानीअ सां जुड़ियल ॾा जुड़ियल कुझु जानकारियूं आहिनि जंहिं मां हिकु जानकारी इहा बि आहे हे त गमलनि ऐं वर्तीकल बागवानी ॿिन्हिनि खे नियम अनुसार नियम अनुसार उस जी ज़रूरत पवंदी आहे गमलनि ऐं वर्तीकल बागवानीअ में ऐं ऐं चङनि कीड़नि कीड़नि जो बि ध्यानु रखिणो पवंदो आहे हे मां अम जॻहि बि ध्यान सां ॾिसी करे मतिलबु जीअं गमलनि में असां कुझु भाॼियूं या कुझु वण जीअं तुलसी थी वई मिठी निम थी वई करेले जी वल थी वई तूरियुनि जी वल थी वई या ॿियूं थोरी भाॼियूं थी वयूं जीअं मेथी जा ॿिज थी विया मेथी धाणा थूम इहा सभु असां गमलनि में पोखे करे उन्हनि जी देख रेख करे सघंदा आहियूं उन्हनि खे ए नियमित रुप सां उस पाणी देखभाल जी ज़रूरत पवंदी आहे हे उन्हनि खे कीड़े जो बि ध्यानु रखणो पवंदो आहे हे इन्हनि वणनि खे सही तरह टेम टेम ते ए ध्यान सां उन्हनि जी ॾिसणो पवंदो आहे पोइ भाॼियूं बि उन्हनि खे उन हिसाब सां पाणी खाद ॾई करे उहो असां पंहिंजो हे भाॼियूं बि असां उहे इस्तेमालु करे सघंदा आहियूं